खाना हम बनाबै जाइ छी तऽ हमसभ तऽ साफ सुथरा कैली आओर तब जाके बनैली खाना कते आदमी भेल तऽ लेट्रा पेट्रा बनैलक खाना तऽ उ हमरा सभके अच्छा नहि लागल हमसभ साफ सुथरा रह अइलि हँ शुरूसँ तऽ साफे सुथरा चाहै छी कि बनाउ आओर खाउ आओर मीटे मछली बनैली कोइ देख लेलक तऽ कहली हे नजरि लगा देतै ओकरा ओकरा ने से कनि दागि देबै तऽ ओहे गैसपर बनबै छी तऽ अथि कथि कहै छी गैसोपर बनैली तऽ छोलनी धिपा लेली गैसमे आओर दागि देली कि हमरा बच्चा सभ खायत तऽ कुछो नहि होइ या उल्टी या पैकै चाहे दस्त तऽ कुछो नहि भेलक तै लअके हम छोलनी धिपा लेली गैसमे आओर दागि देली मीटो मछली बनैली तऽ तऽ कहि लैके तऽ हमसभ कोइ खाना बनैली तऽ कोइ देखलक तऽ कहली कि ई चीज कनिका अगर कोइ बनबैत निमन सामान देख लेलक तऽ कहली ई फल्लां आदमी देखि लेलकौ कहुँ नजरि लगा देत तोड़िके कनिका छप्परपर फेक देली आओर नहि तऽ कथि कहै हय तनिका आगमे डाल देली कि जे नजरि नहि लगतै आओर तब देली बाल बच्चाके खाइ लए चाहे घरमे ककरो खाइले देली कि जे फल्ला आदमी देख लेली निमन छै या कपड़ा लत्ता देखली कि जे निमन हय कोइ कहलक बढ़िआँ लगै छौ तऽ कहली जे तनिका अइमेके सूत निकालिके कनिका कनिका फेक दै छी छप्परपर तोड़िके जे हमरा कथि कहै छै अथि नहि होयत नजरि गुजरि नहि लगै अगर कोइ चीजमे जोन बेर नहि कैली अगर देख लेलक आओर ओकरा डिठमे गड़ि गेल या तऽ फट गेल आओर नहि तऽ ये कथि कहै छै अथि जड़ गेलक इहे भेलक आओर कोइ चीजमे खानेमे देखलक कि जे हँ बन्हिआँ आदमी हय बन्हिआँ बनबै छै आओर देख लेलक कि जे हे बड़ा बन्हिआ लगै छौ तऽ कहली कि जे कहुँ नजरि लागि जायत तऽ तोड़िके फेक देली नहि तऽ चुल्हिमे धऽ देली तनिका सनि कि जे गैसपर तनिका जड़ा देली कि जे ओइसँ नजरि नहि लागत बाल बच्चाके आहिके लेके हमसभ आदमी कि कहै छियनि कि जते माता पिता हथिन सभ अपना बाल बच्चाके बनाकऽ दैत हेथिन तऽ अइसा ही दैत हथिन कि नजरि नहि लगै नजरि लगैके चक्करमे ने बाल बच्चाके तबियत भी खराब हो सकै छै अइ लेके कभी भी खाना बनाइ तऽ कोइ देख लेबे कोइ निमन चीज तऽ ओकरा चुल्हिमे तनिका जड़ा दियऽ नहि जड़ेबै तऽ नजरि गुजरि लागिये जायत बच्चाके